हमसब खाना बनबै छिए गैस चूल्हापरमे खाना बनाकऽ खाइ छिए दालि चावल रोटी सब्जी आओर कि ने भुजिआ पापड़ ईसब बनाकऽ खेलहुँ धिआपुताके देलहुँ कहीँ गेलहुँ तऽ कोनो फँक्शनमे ओ किने हम कऽ कऽ अएलहुँ मेला ठेलामे जाइ छिए तऽ ओहिठामसँ लेलहुँ धिआपुतालए किछुमे मेला ठेलासँ पर परसादी आओर धिआपुताके घुमेलहुँ हमर मिथिलाञ्चलमे एहिसबके आनन्द बड़ अबै छै देखऽमे बड़ नीक लगै छै देखै छिए हमसब आओर तकरा बाद अएलहुँ एहिठाम किछु विद्यार्थिओसब पढ़ैत रहै छै ओहि विद्यार्थिओसबके देखिकऽ हमरा मिथिलाञ्चलमे बड़ मोन लगैत रहै छै कि सब विद्यार्थीसब रङ्गके बात केलक आओर रहल एहिठाम ओहिसबके पाबिके हमरासबके बड़ नीक लगै छै आओर कि ने बड़ी बनेलहुँ कढ़ी बनेलहुँ बड़ा बनेलहुँ ओसब लऽ कऽ कि ने धिआपुताके अपना घरमे मिथिलाञ्चलमे आनन्द गमेलहुँ तकरा बाद कहीँ गेलहुँ तीर्थ बर्थ गेलहुँ ओहिठामसँ धिआपुतालए किछु ने किछु पर परसादी लेलहुँ धिआपुतामे हमरा मिथिलाञ्चलमे बड़ आनन्द अबै छै देखैत आओर बात विचार करैत ओहिके लऽ कऽ हमसब बहुत खुशीमे रहै छिए आओर कि ने एतऽ सड़कपरमे सेहो किने अपन गामके लोकसब अबै छथि बात विचार करै छथि बात विचार कऽ अपन कऽ कऽ अपना अपना घर जाइ छथि ओहिके लऽ कऽ आओर धिआपुतासबके हमरा अपना मिथिलाञ्चलमे बहुत एकता बुझा रहल अइ अपना पलिवारीमे कि नहि हमर मिथिलाञ्चलके लोक एतेक छथि नीक ओहिके लऽ कऽ बहुत आनन्द अबैत रहैए तकरा बाद कि ने धिआपुताके सेहो धिआन देबऽ पड़ै छै खाना पीना बनाबऽके साथमे कि हमर बच्चा कहाँ गेल कि केलक कतऽ बैसल अइ ककरासँ कए लाइन बात केलक नहि केलक ओहू सबपरमे हमरा मिथिलाञ्चलपर बेसी जागरूक हुअऽ पड़ै छै तकरा बाद कि ने जागरूक भेलापरमे अपना बच्चा जहन घर पकड़लक पलिवारीमे आएल खाना पीना खेलक तऽ हम पुछलहुँ बउआ कतऽ गेल छलहुँ जाकि ने सब बात अपन बतेलक हम फल्लाँ ठमा गेल छलहुँ कहलहुँ बउआ तऽ ओहिठाम गेल छलहुँ तऽ बात विचारके बात नइ ने भेलै खाना पीना खेलहुँ तऽ कहलक कि हाँ हम ई चीज खाना खा लेलहुँ जे चीज खाना खेलक ओहिके नाम कहि देलक